बिबारखौ आं गायनो मोजां मोनो मानोना बिबारखौ आङो नायनो जोबोर समायना मोनो आरो बिबार थायोब्ला न'आ सोरगिदिं समायना जायो आरो बारहावायाबो मोजां जायो आरो गोसोआबो नोंना बिबार नायोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो स्रां मोनो आरो गोसोआ खुसि थायो आरो बबेबा समाव नोङो दुखु जायोब्ला जुदि नोङो बिबार गायो आरो बिबारखौ देरनानै जुदि नोङो बारनाय नुयो अब्ला नोंनि गोसोआ गोजोन मोनो फांसे बिबार गायनायनि उनाव जुदि बे बिबारा मोजाङै देरलाङोब्ला सासे गायग्राया जोबोद मोजां मोनो आरो बिबारखौ नायनानै आंथ' जोबोद मोजां मोनो जुदि आं गायनाय बिबारा देरनानै समायना बिबार बारोब्ला बिबारखौ आङो जा गायनो मोजां मोनो बिबारखौ बिबारखौ जथन लानो बिबारनि समायना महरखौ नायनो बिबाराव दै लुनो हासार आरि होनो बिखौ जथन लानो मोजां मोनो आङो बिबारखौ जोबोरैनो आरो बिबारनि समायनाखौथ' जोङो बुंनानै फोजोबनो हाखाया गासिबो नखौनो समाय होजोबो न'आव बिबार गायोब्ला न'आ समायना जायो